स्थानीय सरकार पूर्णियाँ जिलामे बहुत सारा ऐसनो मतलब मन्त्री बनैलो गेलो छै जेकि साफ सफाइ या कोइ नाल वाला जेतना भी छै ओकरा सफाइ वास्ते ध्यान रखलो जाइ छै किसी भी प्रकारके जनताके परेशानी नहि हुवे जनता आजकल समाजमे बहुत सारा ऐसनो नेतासभ छै जेकि पैसा आबै छै ऊपरसँ काम करबाबय लेल विकास करय लेल लेकिन ओसभ अपना पास राखि लै छै चाहे ओ नाला बनाना हुए या फिर लाइट लगवाना हुए या फिर रोड बनवाना छै या कहीँ पे ने छै कचड़ा छै ओकर व्यवस्था करना सही तरीकासँ आइ काल्हि जहाँ तहाँ गन्दगीके कारण बहुत आदमी बीमार पड़ि गेलो छै बहुत सा तरह तरहके बीमारी फैली गेलो छै लेकिन एकरो उपाय नहि छै बहुत आदमी मरि रहलो छै कनि कि ऊपरसँ योजना देलो जाइ छै लेकिन पैसा नहि दै छै जे मेन रहै छै ओ पैसा राखि लै छै अपना पासमे आओर विकास नहि होइ छै एकरासँ आदमी र नुकसान होइ छै जनता र नुकसान होइ छै जे गरीब लोक छै जे अत्यन्त पिछड़ा वर्गक लोक छै उसने दबावै छै ऊपरवला लोग तऽ कोइ दिक्कत नहि छै लेकिन जैसनी नीचाँ वर्गक लो लोक छै ओसनी विकास नहि करि सकै छै उसने जे सरकार मदद करै छै जे राशि दै छै ओ भी उसने पास नहि रहै छै अभी जैसे पूर्णियाँ जिलामे बहुत सारा कचड़ा फैललो छै जकरा कारण बीमारी फैलि रहलो छै अगर ओकरा सही तरीकाके व्यवस्था करलो जेतै तऽ ओ कचड़ा वहाँ नहि रहितै बीच बाजारमे कचड़ा रहै छै ओकरासँ केतना तरहके बीमारी फैलै छै अगर कचड़ा सही समयपर उठा देतै ओकर व्यवस्था करलो जाइ छै निपटान करलो जाइ छै बाजारसँ बाहर कहीँ फेकि देतै कचड़ा तऽ लोकके वैसनो बीमारी नहि फैलतै आओर नऽ ही वैसनो गन्दगीमे रहय लेल पड़तै इसलिए सरकारके हमेशा सफाइपर ध्यान देना चाहिए जकरासँ कोइ दिक्कत नहि होइ जनताके